یہ ایک مشہور ٹی وی شو ہے جس میں ابھرتے ہوئے کاروباری افراد اپنے نئے کاروبار منصوبے یا مصنوعات کو پیش کرتے ہیں وہ مختلف سرمایہ کاروں جنہیں شارکس کہا جاتا ہے اپنے منصوبے کے لیے سرمایہ کاری کی درخواست کرتے ہیں ہر سرمایہ کار تجربہ کار اور کامیاب کاروباری شخصیت ہوتی ہے اگر انہیں منصوبہ پسند آ جائے تو وہ اس میں سرمایہ کاری پیشکش کرتے ہیں عام طور پر اس کے بدلے میں کاروبار میں حصہ داری مانگتے ہیں یا سو بنیادی طور پر کاروبار سرمایہ کاری اور نئے نئے آئیڈیا کو فروغ دینے کے بارے میں اور بہت سے کاروباری افراد کو شہرت اور کامیابی حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوا ہے آپ جس ٹی وی شو کی بات کر رہے ہیں یہ ہمارے علاقے میں بہت ہی زیادہ مشہور ہے